हेल्ल' सोरमोनबा दे मेलेरिया ए मेलेरिया मेलेरिया जादोंब्ला मा खालाम नोंसोरो बे न'नि उसुं उलाफोरखौ गासैबो फेनाइल फोर एबा ब्लिसिं फोरजों सारस्रां सारस्रिं लादो थाम्फैनिफ्राय बासायनोब्ला मिन्थिबाय बेफोरखौ आगोल सिखोन साखोन खालामग्रोदो न'नि उसुंफोरखौ जाहाथे औ सिखोन साखोन थादो न'फोरखौ बे उसुं उला गासैबो हाग्रा थाग्राफ्राव ब्लिसिं तिसिं सारस्रांनानै लादो आरो बेनिफ्राय उनाव डक्ट'र नियाव माने जोंनि मेडिकेल आव फैनानै एसे ब्लाड टेस्ट फोर खालामदो खालामनानै थाखा फैसा औ

होनबालाय जायो फैबानो जाबाय जोंनि सिभिल आव

नायजाफैदो न'फोरखौ साखोन सिखोन लाखि जाहाथे बे दस्रानावबो थाम्फै थुम्फैफोरा जाहाथे अरदेरलाबाया बेनिफ्राय जानगाराव दे बिदिब्ला दा नायजाफैदो दे दे औ बिदिनोसै गाव गावनि देहाखौ औ देहाखौ फोजोबनो देहाखौ साखोन सिखोन लाखिनायानो मानसिनि आखल आखु जाहैबाय होनबासो स्रां जायो न' बां स्रां स्रिं खालामनानै लानायानो होनबासो थाम्फैनिफ्राय आर'ग्य' मोनगोन बे द्रैन नालाफोर गुनाफोरखौ मोजाङै साफा सुफा लाखिबानो जाबाय